हम ऑनलाइनसँ डिलिवरी करेलहुँ मोबाइलसँ कपड़ाके लेल लेकिन जे कपड़ा हम ऑर्डर कयने रहौँ ओ कपड़ा नहि देलथि हम कॉटन कपड़ाके देने रहियैन हमरा ओ मिक्स कपड़ा देलथि बच्चाके कपड़ाके कयने रहियैन तऽ ओ छोट पड़ि गेल पैघ बच्चाके केलियै ओहो छोट पड़ि गेल एना जे अहाँसभ डिलिवरी करबै या अथी करबै तेनामे तऽ किछु नहि हेतै पैसो बर्बाद चारि कपड़ाके दाम ओहो सभटा नहि होइत छै ई तऽ बहुत गलत चीज अहाँसभ कए रहल छियै बढ़िआँ कपड़ाके दयके लेल दाम किछु लैत छियै चीज किछु दैत छियै छोटके कहलहुँ तऽ पैघ दऽ देलहुँ पैघ कहलहुँ तऽ अहाँ छोट दऽ देलहुँ एनामे थोड़े होइत छै बढ़िआँ बढ़िआँ ऑर्डरके लेल लोक एना करैत छै जे हमरा घर बैसल भेट जाए लेकिन से चीज सभ नहि होइत छै